मां ऑनलाइन लोरियल शैंपू जो कंडीशनर घुरायो हुओ ईअं त मां मुंहिंजे पासे वारी दुकानुनि या त पासे वारी दुकाननि वारनि खां शैंपू वठंदी आहियां पर जॾहिं मां ऑनलाइन हीउ शैंपू ॾिठो तॾहिं मूंखे वीचारु आहियो की हिकु वार त हीअ वस्तु बि ट्राए करिजे त पोइ मां हूअ वस्तु ऑनलाइन ऑडर कई जॾहिं हूअ वस्तु आई तॾहिं उन जी पैकिंग ॾिसी करे ई मूंखे मज़ा अची वई उन जी पैकिंग इलाही सुठी हुई पैकिंग त दूर जी ॻाल्हि प्रोडक्ट बि इलाही सुठो हुओ जॾहिं मां प्रोडक्ट ऑपन कयो अने यूज़ कयो त मूंखे वापरण में बि इलाही मज़ा आई मां बि तव्हां सभिनि खे चवंदमि के अगरि तव्हांखे ऑनलाइन कुझु बि वठिणो हुजे त हीअ वस्तु वठिजो छोकी हीअ इलाही सुठी वस्तु आहे